मेरे लिए ड्राइंग का जो सब से चुनौतीपूर्ण पहलू है वह है मानव शरीर की रचना करना मानव के इंसान के चेहरे के भावों को दिखाना ये मेरे लिए सब से महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण लगता है इस के लिए मुझे बार बार अभ्यास करना पड़ता है और तब जा कर वह उस को हम दिखा पाते हैं जो ड्राइंग का जो सब से कठिन भाग होता है वह चेहरे के भावों को ही दिखाना होता है मानव शरीर का बड़ा छोटा करना पर्दे बनाना उन के संदर्भ दिखाना उन के विचारों को प्रकट करना चित्रों के अंदर यह काफ़ी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और इस के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना होता है दिन रात उस में लगना होता है अभ्यास करना होता है इंसान के भावों को समझना होता है और उस भावों को चित्र के अंदर जो प्रकट करना होता है यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण करना कार्य होता है इस के लिए काफ़ी अभ्यास करना होता है